अॻिए ज़माने में माण्हूं हरमोनियम वॼाईंदा हुआ बट हाणे हुन हरमोनियम जे जॻह ते इलैक्ट्रिक कीबोर्ड अची वियो आहे मूंखे हुन इलैक्ट्रिक कीबोर्ड ते अलॻि अलॻि धुनियूं वॼाईण में ऐं उन्हनि खे सिखी करे ईंअ अलॻि अलॻि सोंग्स वॼाईण में जाम मज़ो ईंदो आहे मां यूट्यूब ते उन्हनि सोंग्स जो स्केल्स ॾिसी करे हुन पियानो ते वॼाए करे उनमें पंहिंजो टाइम इनवैस्ट कंदो आहियां